नमस्ते अंकल जी आप रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं मुझे खाना का ऑडर करना है जैसे नॉन व्हेज व्हेज दोनों मिल जाएँगे जैसे हमको चिकन चिकन बिरयानी चाहिए था उस उसका रेट क्या है जैसे मेरे मेरे घर में एक छोटा सा फंक्सन है उसके लिए खाना ज़्यादा मात्रा में ऑडर करेंगे तो हो जाएगा न आप आपके यहाँ आपके यहाँ खाना आपके यहाँ खाने की क्या क्या सुविधा है आपके यहाँ का सबसे फेसम औड़ सबसे अच्छे क्वालिटी में अच्छा स्वादिष्ट भोजन क्या चीज हैं बोल रहे खाने के बारे चीज में रेट क्या क्या कैसे है जी पनीर का कैसे रेट हैं शाही पनीर

बोले चिकन कैसे रेट है

ठीक तंदूरी रोटी कैसे है और तंदूरी रोटी कैसे पीस है बोले खाना ताजा ताज़ा रहता है न खाना ठीक है आते हैं लेने के लिए तब